हलो हा हीअ गोल्ड लोन ऑफ़िस जो नंबर आहे तव्हांजे हिते मां ॿुधो आहे गोल्ड ते लोन तव्हां ॾींदा आहियो अच्छा त पोइ इन आहे कहिड़े हिसाब सां कीअं लोन असांखे खपंदी आहे ॾह लखे ते लोन खपे त मूं वटि गोल्ड आ ॾह तोला जो त कीअं ॾींदो तव्हां अच्छा ॾह टका व्याज ते घणो आहे ॾह टका त व्याज भाऊ अच्छा हीअं त पर असांखे छह लख त छह लख त ॾाढो घटि पवंदो मूंखे पूरो ॾह लख खपे लोन

अच्छा ठीकु आहे त पोइ जी हलो हा हा अच्छा हा ठीकु आहे त तव्हांजो ऑफ़िस जो एड्रेस वग़ैरह थोरो तव्हां ॿुधाइ वठो त पोइ असां हुते ई अची ॻाल्हायूं न त हा टाइमिंग

ओके जी थैंक्यू असां रहंदा आहियूं हिते राम नगर में सूरत राम नगर में अच्छा त तव्हांजी ॿिए हंधि किथे किथे अञां शाखाऊं आहिनि दुकानू शॉप अच्छा ठीकु आहे